کھیل کود ہماری زندگی کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں کھیل کودنے سے ایک تو ہماری باڈی بھی فٹ رہتی ہے اور ہمیں مزہ بھی آتا ہے کھیلنے سے ہم بور بھی نہیں ہوتے اور سب کو کھیل کھیلنا کافی پسند ہوتا ہے لیکن کھیل ہماری زندگی کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے جب بھی ہم کہیں باہر کھیل کھیلنے جاتے ہیں اسکول کی طرف سے بڑے لیول پہ کھیل کھیلتے ہیں تو ہماری زندگی کے لیے آگے کیریر بھی بن جاتا ہے ہم کسی کھیل میں پاس ہو جاتے ہیں وہ ہمارے کام بن جاتا ہے ہمارے کریر میں بہت کام آتا ہے ہماری پوری زندگی اس پہ ڈیپینڈ ہوجاتی ہم کھیل کود سے ٹرافی جیتتے ہیں پیسے کماتے ہیں ہمارے لیے وہ بہت اچھی چیز ہے ہمارے گھر پریوار کے لیے بھی کھیل کودنے کے کئی سارے فائدے ہیں باڈی فٹ رہتی ہے اور پیسے بھی کمائے جا سکتے ہیں